میں جو مچھلیوں میں پسند کرتا ہوں وہ روہو ہے قتلہ ہے اور یہ دو مچھلیاں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہے وہ روہو ہے قتلہ جو ہے نمبر دو پر آتا ہے اور عام لوگ بھی جو ہیں نا روہو کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور روہو میں بھی جو ہے بڑی مچھلی جو ہو چھوٹی نہیں بڑے وزن کی جس کا وزن بڑا ہو جتنی بڑی مچھلی ہوگی اتنا کھانے میں جو ہے نا زیادہ اس کا مزہ آتا ہے زیادہ ذائقے دار ہوتی ہے روہو اس لیے میں روہو کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور عام طور پر لوگ بھی اس کی قیمت میں جو پسند کرتے ہیں روہو کو اور بڑی روہو اور قتلے کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ یہ مچھلی ایک تو آسانی سے فراہم ہو جاتی ہے آسانی سے مل جاتی ہے دوسری بات ذائقہ ان میں بہت ہوتا ہے اور جتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے مارکیٹ میں قیمت جو ہے اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور بڑی مچھلی ظاہر سی بات ہے کانٹے جو ہوتے ہیں موٹے موٹے ہوتے ہیں تو کھانے میں بھی آسانی فراہم ہوتی ہے تو اور ذائقہ بھی اس کا جو ہے نا کچھ الگ ہی آتا ہے اس لیے میں جو ہے زیادہ تر اس کو روہو کو پسند کرتا ہوں اور عام طور پہ لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں اور میں جو نمبر دو پہ لاتا ہوں یہ قتلہ کو لاتا ہوں کیونکہ قتلہ بھی اسے دیکھنے میں تھوڑا سا کہیں فرق ہے اور ذائقے میں بھی تھوڑا سا ہی فرق ہے لیکن اگر بنی ہوئی بھی ہو تو میں بتا دوں گا کھا کے یہ کون اگر میں نے نظروں سے بھی نہ دیکھا ہو تو اگر چاہے کھال اتار دو کچھ بھی کر دو مچھلی کی دونوں کو سیم ٹو سیم فیس کر کے بتا دو تو میں بتا سکتا ہوں یہ روہو ہے یہ قتلہ ہے کیوں کہ مجھے ذائقے میں فرق نظر آ جاتا ہے اور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے باضابطہ اس میں کہ روہو کو خریدتے ہوئے دیگر مچھلیوں کے مقابلے میں کیونکہ اس میں ذائقے دار ہوتی ہیں بہت زیادہ اور بڑی کو خریدنے میں کیونکہ وہ بھی اور زیادہ بڑی جتنی ہوگی اتنی زیادہ ذائقے دار ہوگی اور اتنے زیادہ ہی قیمت اس کی ہوتی ہے اور آسانی سے مارکیٹ میں بک بھی جاتی ہے